हम हमरा सभके जे परम्पराए मैथिली संस्कृतिक परम्परा पर्वसभ जे होइए तऽ छठि होइए चौरचन होइए दीपावली होइए तऽ दीपावलीमे हमसभ माता लक्ष्मीके पूजा करैत छी कालिओके पूजा करैत छी प्रसाद चढ़ाबैत छी दिया जराबैत छी बच्चासभ फटक्का फुलझड़ी सभ फोड़यए सगरो दिआ लेसलहुँ बहुत नीक लगैए एक दोसरकऽ प्रणाम पाती करैत छी भगवानके पूजा केलाक बाद भगवानके आरतीसभ गाबैत छी तकर बाद छठि जे होइए तऽ छठिओमऽ पहिने नहाय खाय होइए तहन खरना होइए खरनामऽ भगवान छठि परमेश्वरीकऽ घरमऽ भोग लगाबैए खीर बनैक केला पान सुपारी सभ दैकऽ पूजा करैत छै ओहिमऽ सभगोटा प्रणाम करैत छी जे खरना करैए ओ भोजन कैकऽ तकर बादसँ स निराधार रहैत छै ओहिमे तकर बाद डाली पातीसभ जे होइत छै जे सभ फल फूल दयके रहैत छै डालीमऽ दैकऽ लय जैत छियै पोखरिमऽ पोखरि लगमऽ ओहिठुमा हाथ उठबै बाली जे रहैत छै से हाथ उठबैत छै फेर साँझो हाथ उठेलक तकर बाद फेर भोरमऽ हाथ उठेलक नहाय सोनैकऽ तकर बाद हमसभ घर आबैत छियै ओ प्रसाद हमसभ सभगोटा खाइ छी ओहिना चौरचन होइए चौरचनोमऽ एक दिन पहिने नहा खाय होइए तकर बाद चौरचन दिना जे छै से हमसभ पकवानसभ जे पकाबैत छी दिनसँ पकेलहुँ आ रातिमऽ जे छै से दही छाँछीमऽ पकवानसभ फलसभ लैक अँगनामऽ कऽ ठाँ अरिपन देलहुँ पिठार सिन्दूरके तहन ओहिठाम बैसल जहन चाँद उगैत छै तहन हुनका देखैके प्रणाम कएकऽ पूजा पाठ कएकऽ गणेश भगवानके पूजा होयत छै पूजा पाठ कएकऽ सभ गोटा ओ प्रसाद ग्रहण करैत छी तकर बाद हमहुसभ अपन खाइ पिबै छी पूरी पकवानसभ जे बनबैत छी से खाइ छी जे पर पाहुन आबैए सभकऽ खुआबैत छी सभ आनन्दसँ रहैत छी ई पाबनि हमरा सभके बड सुन्दर लगैए